हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कुश्ती एक माननीय खेल है जिसके साथ हम कुश्ती का प्रदर्शन करके अपना कौशल बता सकते हैं कुश्ती खेल को खेल करके अपने यानी के अपुन को एक जागरूकता प्रदान होती है जिससे हम अपने एक स्वर्ण पदक को भी जीत सकते हैं उससे हमें सम्मानीय भी हो सकता है और इसके साथ हम कुश्ती खेल को एक अपना कौशल दिखा करके उससे परिभिन्न होना चाहते हैं इसलिए कुश्ती खेल एक सर्वमान्य खेल है